हथ सां ठहियल कपिड़ा ऐं मशीन में ठहियल कपिड़नि में ॾाढो ई फ़र्क़ हूंदो आहे जीअं कि हथ सां ठहण जा कपिड़ा थोरा महांगा हूंदा आहिनि छो कि हुन में ॾाढी महिनत लॻंदी आहे ऐं मशीन में ठहण में एॾो महिनत न लॻंदी आहे इन करे हो सवली तरीक़े सां सस्ते दाम में मिली वेंदा आहिनि असांखे पर उन में जाम सारा ई तकलीफ़ूं हूंदियूं आहिनि जीअं केॾी महिल साइज़ न ईंदी आहे असांखे या केॾी महिल कपिड़ो न वणंदो आहे पर ही इहे सभु तकलीफ़ूं हथ में कप हथ सां सिलियल कपिड़नि में न ईंदियूं आहिनि उहो हथ सां सिलियलि कपिड़ा असां पंहिंजी तरीक़े सां पंहिंजे तौर तरीक़े सां डिज़ाइन सां ठाराहे सघंदा आहियूं पंहिंजे साइज़ जे हिसाब सां ठाराहे सघंदा आहियूं जीअं असां खे वणंदड़ हुजे पोइ उन खे पाइण में बि सुठो लॻंदो कि हीअ असां शइ पंहिंजी मर्ज़ीअ सां ठाही आहे पर अगरि मशीन में ई ठहियलु हूंदी और असां वञी करे वठंदासि हूअ शइ त केॾी केॾी महिल इएं बि लॻंदो कि हीअ सुठी नथी लॻे हीअं नथी लॻे पर जेकर असां अगरि पंहिंजी मर्ज़ीअ सां हथ सां सिलायो हूंदो कंहिं खां त हू ॾाढो ई असां खे पाइण में बि सुठो लॻंदो और असां जो पुराने ज़माने में त वॾा हथ सां ठाहे करे कपिड़ा पंहिंजे ॿारनि खे पाराईंदा हुया पाण पाईंदा हुया पर अॼुकलह इएं कोन्हे